आं आंनि आलासिफोरखौ शिलङाव लांनो गोसो जायो शिलंनि जायगाफोराव लांनो गोसो जायो शिलं एबा सरलपारा जायगाफोराव लांनो गोसो जायो जेरै मानो होनोबा आंनि फेभरित वान अफ दा फेभरेत बेस्त जायगा होनोबा शिलं एबा सौकि ओमफ्राय बेनि उनाव जाहैबाय ओरै सरलपारा मानो होनोबा आं हाजोआरि जायगा ओमफ्राय बेनि खाथि खाला थानाय हाग्रा हाग्रा ओनसोल आरो स्राय स्राय दै बोहैनाय बेफोराव बेरायनो मोजां मोनो आरो बेनि थाखायनो आं बिसोरखौ बेफोराव लांनो गोसो जायो